आयज गोंयांत कला आनी हस्तकला ह्या क्षेत्रांत खूब तरेच्यो वेगवेगळ्यो संदी उपल्बध करून दिल्लीं आसा वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयल्ल्यो आसा त्या अंतर्गत वेगवेगळ्या भागांतल्यान गांवांतल्यान येवन ती युवक आपली कला सादर करतात आनी तेतूंत आपलोसो आपलो एक आर्थीक स्थर उत्सोवपाक ते एक स्वताच्या पायंचेर उबो रावन आर्थीक परिस्थितीची झुंज दिवपाक ते वेवसाय करतात आनी अश्या ह्या वेवसायांतल्यान कला आनी हस्तकला हेतूंन खूबश्यो सबसिडी गोवा सरकारान दिल्ल्यो आसात आनी त्या सरकारी सरक सरकाराच्या येवजणेचो लाभ आमच्या गोंयचे युवक आनी युवती घेतात आनी आर्थीक समस्येक सामना करतात आनी आपले जीवन वेवस्थीन रितीन घालोवपाक तांकां मदत जाता त्या खातीर गोंय सरकाराचें हांव अभिनंदन करता आनी उपकार आटयता